ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میرے دوستوں نے مجھے پڑھنے کا مشورہ دیا چاہے وہ اردو کی ہوں انگلش کی ہوں عربی کی ہوں ہندی کی ہوں کسی بھی زبان کی کتابیں ہوں اگر مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا ہے تو میں نے اس کو پڑھا ہے اور مکمل ختم بھی کیا ہے لیکن ایک ایسی کتاب جس کو میرے دوست نے پڑھنے کا مشورہ دیا وہ ہے ایک عرب انگلش کی کتاب ہے جس کا نام ہاف گرلفرینڈ ہے اور ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا لیکن میں اس کو مکمل نہیں پڑھ سکا مکمل نہیں ختم کر سکا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کے چند صفحات پڑھے یا دو چار صفحات پڑھے تو اس کے الفاظ جو ہے اس کے ورڈ جو تھے بہت زیادہ مشکل سے بہت زیادہ پیچیدہ تھے اور مجھے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس لیے میں اس کو مکمل نہیں ختم کر سکا